शिक्षण हें मनशाच्या जिवनाचो सगळ्यांत म्हत्वाचो भाग आसा शिक्षणान मनशा भितर ज्ञान शिस्त विचार शक्ती आनी आत्मविश्वास उत्पन्न जाता शिक्षण आसल्यार मनीस आपलो हक आनी कर्तव्य ओळखू शकता ती आपली जिवन सुदारणाक सुदारू शकता आनी समाजांत योगदान दिवपाक शकता आनी उत्पन्न वाडयता आनी राष्ट्राचो विकास घडयतात म्हणून शिक्षण हें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा भारतीय शिक्षण आनी भारतीय शिक्षणांत थियरीचेर चड आनी परिक्षेचेर चड भर दिता भुरगीं पाठांतर करून उत्तर बरयता आनी गूण घेता पूण तेका तांकां प्रॅक्टिकलाचो नॉलेज आसना परिक्षेच्या वेळार ती शिकपाक बसता खूब शाळा आनी कॉलेज शिक्षण तंत्राचो वापर आजूनय मर्यादित ना तशें पश्चीम देशांत शिक्षण हें प्रॅक्टिकलाचेर न प्रॅक्टकलाचेर चड भर दिता विद्यार्थी स्वता विचार करपाक प्रश्न विचारपाक आनी निर्णय घेवपाक प्रोत्साहीत करतात शिक्षणांत तंत्रज्ञानाचो वापर प्रचंड जास्त जाता